आंनि गामियाव दै जगायथायनि सुबिदाफोर दं मानोना जोंनि गामियाव राइजौयैनो बान्दो थेनानै दंग' जावनानै दै लाबोयो दा बे दंग'जों एबा केनेलजों जोंनि आबाद एबा माइ गायनायाव सुबिदा दङ माइ गायनायनि थाखाय दा बे केनेल एबा दंग'जों जोङो बान्दो थेनानै लाबोनाय दै जगायथायनि गेजेरजों जोङो दिनै माइ आबाद मावनो हायो आरो बै थासारिया माइ आबाद मावनायनि थाखाय जोबोर मोजां आरो जुदि बांद्राय गाज्रि जायोब्ला जोङो दैआ अभार जायोब्ला जों बेखौ दानगार हरनांगौ जायो दा बेनिखायनो बै थासारिया जोंनि माइ आबाद गिसि आबाद मावनायाव माने जोबोद मोजां मानोना बेयाव माइआ जोंना बिगासेयाव पन्द्र' मन गाहाम जायो जों बेखौ मावालासे थानो हाया जोङो मावाब्ला गाज्रि जोङो मावोब्ला बेयाव जोबोर मोजां दं आरो जोङो गाव गावनि गांनाय उखैनायफोरखौबो जोङो गिसि आबाद एबा माइ आबाद मावनानै बै दै जगायथायनि गेजेरजों जोङो मोजां जौगाथाय एबा न'खर सुंथानो हागोन दा बै दै जगायथायाव जोंनि माइ आबादाल'नो जायो आरो बिनि अनगायै गुबुन आबादा जाया बिनिखायनो जोङो दैज्लांनि समाव जोङो बान्दो थेनानै लाबोनाय जे दंग' दङ बे दंग' माने केनेल दा बे दंग'नि दैखौ जोङो माइ गायनायनि जगायथायाव सुबिदा दं बै थासारिया जोंनि थाखाय दै सोनायनि थाखाय जोबोद सुबिदा आरो जोङो बे सुबिदाखौ लानांगोन आरो जुदि जों बे माइ गायाब्ला जोंनि बेनि थाखाय जोंनि गाज्रि जागोन दा बेनिखायनो जोङो बे गिसि आबाद एबा दै जगायथायनि गेजेरजों बे हायाव माइ आबादा जायो बिनिखायनो जों माइ आबादखौ खालामनाय जायो